बे समाव आं मोनसे गोदान मोनसे कुइसन एनसार होनो थांगासिनो दङ बेयाव तारमाने जोंनि गामियाव आंनि गामियाव जोङो जेराव दैनि आंखाल एबा अखा गैयिआव जोङो गैयि जानानै रानसावजोबनाय फोरबादि माने जोंनि गामियाव जेराव अखा बोथोराव बोथोर अखा नाथाय जोङो मेसें बोथोरफ्राव जोङो अखा मोना माने बेयाव जोंनि गामिफ्राव माने लोंनायनि थाखाय जोङो खस्थ' मोना नाथाय जोंनि आबाद बायदिसिना जेनेबा बेवहाय आबाद बायदिसिना बेफोरावहाय जोङो जेराव समाव दै नांगौ बे समाव जों दै मोना बेनो जोंनि आबादफ्राव एसे जेरैबायदि जानांगौमोन आबादा बेबायदि जानो हाया जानो हायाखै आरो जोङो जोंनि गामियाव बेबायदि जौगोखांनायफ्राव जोङो एसे आबादनि नांगौबादि बोथोराव अखाफोर गोग्लैनाय मोनाब्ला जोङो एसे खस्थ' मोननाय जायो बेनिखायनो जों बेफोरनिफ्राय जों रैखाथि मोनोब्ला जों जोङो जोंनि गामिफ्राव जोङो दैखौ गोनांथि जायो मानोना दै गैयाब्ला जोंनियाव हाफ्रा थाजिम जाया गोरान जायो बेनिखायनो जों दैखौ नांगौ जायो जोङो बेफोरनि थाखायनो जोङो समाव दैनि थाखाय खस्थ' मोननानै जोङो जोंनि न'खरफ्राव जों नांगौ समफोरफ्रावहाय जोङो दै मोनियाव जोङो एसे माब्ला माब्लाबा जों एसे खस्थ' मोननाय जायो आरो बेखौनो आं दिनैनि नैबे कुइसनाव आं बेखौनो बुंनानै दोनथ'नाय जाबाय